مجھے موسم میں سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ سردی کا موسم ہے اور سردی کے موسم مجھے بےحد پسند ہے وہ یہ کہ اس میں نہ آرام سے کسی کونے میں لیٹے آپ لحاف ڈالا اور آرام سے سو گئے باہر نکلے تو جیکٹ ڈال لی آرام سے آپ گھوم رہے ہیں تو اس لئے مجھے بہت پسند ہے وہ